ہاں کیا آپ پولس اسٹیشن سے مجھے ایک کمپلیٹ درج کرنی تھی وہ مجھے آن لائن تھریٹس موصول ہو رہے ہیں واٹس ایپ پہ اور فون پہ ہاں واٹس ایپ پہ میسیجیں آ رہے ہیں مجھے تھریٹ میسیجز اور فون کالز بھی مجھے آئی ہے دو تین دن سے جس میں مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے

ہاں جی صحیح بات ہے میں آپ کو یہ بھیج دوں گی آپ سے گزارش ہے کہ اگر مجھے کسی قسم کا تحفظ مل سکتا ہے کیوں کہ بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ کب کیا انہونی ہو جائے ہاں جی میں آپ کو یہ تمام تفصیلات جو واٹس ایپ کی ہے اور وہ واٹس ایپ نمبر کی اور جو یہ فون کال جس نمبر سے مجھے آ رہے ہیں میں وہ سب آپ کو بھیج دوں گی آپ اس پر جو ہے فوری طور پر کارروائی کیجیے تاکہ اور مجھے کوئی تحفظ بھی فراہم کیجیے تاکہ کوئی جان کا خطرہ نہ ہو سکے شکریہ شکریہ بہت شکریہ